नौ सौ निन्यानवे ग्यारह हज़ार दो सौ तीन एक लाख पाँच हज़ार साठ उन्यासी हज़ार छ सौ पैंतालीस चार लाख छप्पन हज़ार सात सौ नवासी